हा ई मां पंहिंजे माले खां सिखियो हुउमि त भई कहिड़े नमूने असां ॿिज खां पौधो ठाहींदा आहियूं या कलमनि सां जेके आहिनि हीउ पौधो पाण उॻाईंदा आहियूं त हीउ मां पंहिंजे माले खां ई सिखियो हुउमि पोइ हुन खां पोइ त मूंखे अची वियो ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ईअं लॻंदो आहे की को नओं जनमु थींदो आहे प्रकृति जे गर्भ में मिटी जेकी थींदी आहे प्रकृति थींदी आ त हीउ पंहिंजे जमीन जे गर्भ में आहे धरती माता जीअं हिन खे माता इन करे ई चइबो आहे न की छाकाणि का शइ पैदा करण में सक्षम आहे त हुन में गर्भ धारणु करण जी जीअं शक्ति आहे त हिन मिटीअ में हुन हू ताक़त आहे की हू उन खे सभु उॻाईंदी आहे मां त हिन खां जेको सिखंदो आहियां उहो मूंखे मतिलबु क़ुदिरत ऐं प्रकृति सिखंदो आहियां की कहिड़े नमूने की जनम थींदो आहे कंहिं शइ जो ऐं पाण हुन परमात्मा जो जेकी ताक़त आहे जेकी उहो महिसूसु कंदा आहियूं हिननि जे द्वारा हिननि पेड़नि जे द्वारा हिननि गुलनि जे द्वारा जेके इहे फल ईंदा आहिनि फूल ईंदा आहिनि जेके भाॼियूं मिलंदियूं आहिनि हीअ भई कीअं उतपन थींदियूं आहिनि त हर कंहिं शइ में शुक्रानो आहे असां कंदा आहियूं परमात्मा जो ऐं असां हिन सां थोरो धार्मी वीचारधारा वधीक ईंदी आहे इन में